नमस्कार क्या काम है आपका हाँ हाँ ड्राइवर मैं ठीक है ए सी बस से जाएंगे या नॉर्मल हाँ चार सौ भाड़ा है ए सी का पंद्रह सौ है जिससे जाना चाहे जा सकते हैं

हाँ रुकती जाएगी जगह जगह न गाजीपुर दस बजे शाम को पाँच बजे छोड़ेगी हाँ कब जाना है आपको अभी आधे घंटे बाद बस लग जाएगी हमारी अकेले चलना है परिवार के साथ एक फेर टिकट चहिए न चलिए ठीक है हो जाएगा इलाहाबाद से रिटन भी जाएँगे कितने दिन रुकेंगे बनार आप कोई भी करें जब वापस आना होगा तो वहीं चौक के सामने बस लगती है बता दीजिएगा टिकट बुक हो जाएगा आपका ठीक और दो घंटा बता दीजिए बस ये हमारी यहीं से जाती है वहाँ आस पड़ोस के लोगों से पूछ लीजिएगा ठीक है फिर आप वेट करिए हमारी गाड़ी है चौवन बीस बस का नम्बर है जाइए बैठिए कुर्सी पर अभी सामान बस में रखवाते हैं यही दो तीन बैग है या और है ठीक है कोई दिक्कत नहीं रखवाते हैं बैठिए ठीक है नमस्ते